دہلی ضلعے کے اندر بہت ساری سہولیات ہیں جیسے کہ علم سیکھ رہے ہیں بچے اور وہاں پہ ہاسپٹل پاس میں ہی ہے جو کہ وہ ہمارا ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں ہم ہمیں اگر کچھ بھی ہو جائے تو ہم آسانی سے جا سکتے ہیں رات کے دو بجے بھی ہم ہاسپٹلس کھلے رہتے ہیں اگر ہمیں کچھ ضرورت ہو تو ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں دوائی لے سکتے ہیں اور جب سے یہ میٹرو بنی ہے اور میٹرو سے بھی ہم ادھر ادھر آ جا سکتے ہیں آسانی سے اور جا اور دہلی ضلعے میں کچھ برائی بھی ہے جیسے کہ وہاں پہ ٹریفک بہت ہے پردوشن بہت ہے وہاں پہ اور لڑائیاں بہت ہوتی ہیں سڑک کو سڑکیں بہت گندی رہتی ہیں ٹوٹی پھوٹی سی کبھی بنتی نہیں ہیں نالیوں سے پانی نکلتا رہتا ہے